हाँ कैफ़ वाले भैया वह सॉरी मैं जहाँ से फ़स्ट टाइम आपको बोली कि मेरे को यहाँ से आकर आप पिकअप करिए मीन्स मेरे को यहाँ पर से जाना है चकियाँ से तो मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ मैं अभी चकियाँ से थोड़ा दूर बबरी पहुँच चुकी हूँ और आप प्लीस क्या मुझे बबरी से आकर पिकअप कर सकते हैं क्योंकि मेरे कुछ फ़्रेंड्स मिल गए थे और मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था जिसकी वजह से मैं अभी चकियाँ ना रहकर मैं बबरी आ चुकी हूँ सो आपका जितना भी पेमेंट होगा यहाँ से वहाँ तक का वह मैं आपको पूरा पे कर दूँगी पर आप थोड़ा सा कष्ट करते हुए मेरे को चकियाँ से ना होकर मेरे को बबरी से रिसीव कर लीजिए और मेरे को बहुत ज़रूरी भी है सो टाइम पर आ जाइए और मैं आपका पूरा पेमेंट कर दूँगी आप बता जीजिएगा कि कितना आपका पेमेंट होगा और आप प्लीज़ टाइम पर आ जाइए ज़रूरी है मेरे को अभी कुछ काम या तो मुझे थोड़ा घर जल्दी जाना है सो टाइम पर आ जाइए प्लीज़